کھیل لوگوں کی زندگی میں مثبت اثر ڈال سکتے ہیں مختصر سی رہنمائی کر دوں گا میں کھیل کھیلنے سے جسمانی صحت بہتر رہتی ہے ورزش کرنے سے بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے کھیل کھیلنے سے سوچ اور تسلیمات کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے ٹیم ٹیم بنا کر کھیلنے سے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے کھیلوں کی پریکٹس میں تنفیک کو مثبت طریقے سے استعمال کر کے خود کو بہتر بنانے کا موقع ملتا ہے کھیل کھیلنے سے تناؤ کو کم کیا جا سکتا ہے اور زندگی میں پیش آنے والے تناؤ کا بہتر انتظام کیا جا سکتا ہے کھیل کھیلنے سے انفرادی خوشی کی بھرمار ملتی ہے اور افراد اپنی زندگی میں اچھے طریقے سے جینے کا مزہ اٹھاتا ہے کھیل کھیلنے کے مثبی اثرات بہت سارے زندگی کی معیار کو بہتر بنا سکتے ہے